भारतीय भोजन सम्पूर्ण विश्वमे सर्वोतम मानल जाइत अछि भारतमे भोजनके जे तौर तरीका विभिन्न क्षेत्रमे विभिन्न अछि लेकिन भारतक मुख्य भोजन चावल मखान माछ तिलकोराके पत्ताके तरुआ ई मिथिलाञ्चलके गौरव तऽ भारतके भोजन विश्वमे प्रसिद्ध आ भारतमे मिथिलाके भोजन अति प्रसिद्ध तऽ भारतक भोजन अपना आपमे आयुर्वेदके दवाइ थीक कोन सीजनमे कोन मौसममे कोन महीनामे की खेबाक चाही एकर जे समीकरण मिथिलाञ्चलमे आ भारतमे ओ विश्वमे कतहूंँ आओर देखबा नहि मिलत अछि ताहि भारतीय व्यञ्जनके बारेमे कोइ नहि जानय छै सब तऽ जानिते छै